आं सानसेखालि जोंहानियाव दाउ ज्राव ज्राव होननाय खोनानायखाय औवा दं आरो जोंहानि न' खाथियाव सोरिगिदिं औवा दंफां लाइफां दङ ओमफ्राय औवायाव ज्राव ज्राव ज्राव ज्राव होनबाय थादों आरो मा दाउ ज्राव ज्राव होनबाय थादोंलै बेयावलाय मा मा बाब्राबबाय दङ बिदि होननानै आङो टर्च सुनानै नायहैदोंमोन टर्च सुनानै नाहैबाथाय दाउथु दाउथु आयथाल आरो दाउथु आयथाला बानानै दङ माखासेमानि बेनिफ्राय बेयाव माबा दंदेरो आरो था फेरेंगा थादेरो आरो फेरेंगाया फैनानै बिसोरखौ साबनानैनो बिदिनो ओजों साबथिंलाय ओजों साबथिंलाय साबनानै दङ आरो फेरेंगाया दाउथु आयथालखौ ओमफ्राय बिदिनो बाब्राबना बाब्रानानैनो दाउआ आरो बिरलांनानै आरो बेलेग औवा सुबासेयाव बाहैयो बेसेबा माबासिम आङो नायदों आरो दाउखौ बे जोंहानि औवायाव बिदिनो फैयो दाउआ फालो फालो बाफैयो दाउ फिसालाय गिदिरलाय अनेक दाउ बाफैयो आरो एखनबा दाउस्रिफोरबो बाफैयो एखनबा दाउथु आयथाल बाफैयो बिदिनो दा बे माबानाय समाव माइ गायनाय गायजोबनाय समाव बिदि माबाया जेरावबो माबा जाजोबोना ओमफ्राय औवायाव थाफैजोबो दाउआ गासैबो ज' ज' मोनासि मोनासि मोना काल खुन्दिया नांनाय समाव दाउआ जमा थायो आरो औवायाव ओमफ्राय टर्च सुना नायबाय बिदिनो सानसेखालिनो बिदिनो दाउथु आयथाल जाहैबाय हुग्लुंबाय थायो आरो माब्लाबा माब्लाबा जिबौबो गाखोयो औवा नालाय जिबौबो गाखोयो जिबौआबो हुग्लुङो ओमफ्राय जेब्ला माबाबाथाय दाउआ बिरलांजोबो बेलेगआव आरो बाहैलायबाय बिदिनो आरो